پُرانے اور نئے میڈیا میں فرق ہے تو اب تو آج کے دور میں تو آسمان و زمین کا ہو گیا ہے پرانے دور کے جو میڈیا ہوتے تھے وہ صرف اپنے اپنے شوشل میڈیا پر اور اپنے ٹی وی پر صرف سچی باتیں اور سچی خبریں لوگوں تک پہنچاتے تھے اور ایک وہی ذریعہ تھا لوگوں تک سچائی پہنچنے کا لیکن آج کے دور میں اگر میڈیا کی بات کی جائے تو آج کل گودی میڈیا ہے جو بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتی ہے اور لوگوں کے پاس جھوٹی اور نقلی خبریں پہنچاتی ہے اور یہ لوگ سب لوگ اپنی اپنی دُکانیں چلانے کی کوشس کرتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں آج کے دور کے میڈیا اور بیوقوف بنا کر کے اپنی روٹی اور جھوٹ بول کر کے اپنا گھر کا خرچہ چلاتے ہیں اور عام انسان کو اِس میں غلط فہمیوں میں مبتلا کرتے ہیں جس کا نتیجہ بہت پڑا لوگوں پر بہت بُرا اثر پڑتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہی ایک قوم دوسری قوم سے نفرت کرنے لگتی ہے اِس کی سب سے بڑا وجہ اُس کی سب بڑی وجہ جو ہے وہ میڈیا ہے کیوں کہ میڈیا نے غلط فہمی لوگوں کے دماغ میں ڈال دی ہے